حکومت کی بہت سی اسکیمیں ہیں جس کو میں جانتی ہوں جیسے بردا پینسن بوڑھے آدمی کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند ہے جو ہے اس کی ضرورت کے وہ مطابق جو ہے اس کو جو ہے اپنی ضرورت کی دوا جیسے جو ہے کچھ کھانے کا دل کرا تو اپنے پیسے سے کر لیتے ہیں غریب بچہ ہے اس کی پڑھائی کے لیے جو ہے اس کو دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے جو ہے بچہ کوئی آگے چل کے جو ہے کچھ کر سکے وکلانگ بچہ ہے وہ پریشان رہتا ہے اس کی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنا کچھ جو ہے کر سکے اس کے کارن جو ہے اس کو دیا جاتا ہے راسن کارڈ ہے غریب کے لیے ہم لوگ بھی ہے راسن جو ہے لیتے ہیں جو ہے راسن کارڈ پہ ہم لوگ کو بھی ہے فائدہ ہے ہر چیز کا ہم لوگ بھی جو ہے دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں اور ہم کو بھی فائدہ اس چیز کا ہے جو کہ جو ہے جو ہے سب کو جو ہے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور جو ہے غریب غریب دید